आलायरन सल'खौ मिथिदों र' खोनादों खोनायो र' फार्स्टाव आं खननो रोङा खोनानाया खोनायो आलायरन आलायरननि सल'खौ खोनादों आरो फैलाव माबानानै बोरैबा फैलाव बिखा ना मा होन्नानै सल'खौ खनो आं बिदियै सल'खौ खननो रोङा खोनायो र' मालाय खन्नायखौनो बे मिथिं दावथिंआव खन्नायखौनो खोनायो माबानि आलायरननि सल'खौ आंथ' खननोबो रोङा आंथ' मिथियाबो बिदियैबो रोङाबो आङो खुगा मेथाइ आंलाय एक'खौनो रोङा देस' मा होन्नानै खुगा मेथाइ माबागोन आङो रोङानो आङो खुगा मेथाय खन्नोबो रोङा माबानोबो रोङा आङो एक'खौनो रोङाबा गोदोनिया गोदोलाय सल'खौलाय खनोमोन खनबाबो दा आरो बुरैआवलाय बुरैलांबाय बहा रोंबावगोन बहा माबाबावगोन खनबाबो बेफोर गोसोआव थालिया दा आगोलथ' सल'बो खनफेराखैमोनबो रोङाबो ना आङो